ہاں مجھے ایک بار اپنی گاڑی خریدنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑی تھی جس میں مجھے بہت ہی آسانی سے قرض مل بھی گیا تھا اور آگے چل کے اس کو آسانی سے میں بھگتان بھی کر پایا تھا اس کی پیمنٹ کرنے میں بھگتان کرنے میں مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی کوئی بھی زیادہ انٹرسٹ یا بیاج مجھے نہیں دینا پڑا تھا اور سب کچھ بہت اسموتھلی چلتا رہا تھا بہت ہی آسانی سے سب کچھ ہو گیا تھا تو اسی طریقے سے میں نے ایک بار اپنے کاروبار کے لیے بھی لون لیا تھا قرض لیا تھا جس کو میں نے بہت ہی آسانی سے نپٹا دیا تھا کسی بھی طرح کی مجھے کوئی پریشانیاں نہیں ہوئی تھیں سب چیز اچھے سے ہو گیا تھا